हाँ जब हम हमारे क्षेत्र में ज़मीन कभी खरीदते हैं या बेचते तो हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि भई जमीन वाकई में लीगल है या नही है जो बंदा हमको जमीन बेच रहा है वो सही है या नही है तो उसके लिए हमें कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है आस पड़ोस के लोगों को भी पूछना पड़ता है और वहाँ का एरिया कैसा है क्षेत्र कैसा है वहाँ के लोग कैसे हमे उसके बारे में भी जानकारी पता करनी पड़ती है काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई जो जमीन लीगल नही होती है तो हमें कानून का सामना करना पड़ता है कि भई पुलिस के पास जाना पड़ता है कि भई वो हमारी मदद कर सकें और ऐसा होता है काफ़ी बार कि कहीं जमीन हमको बिल्कुल अच्छी मिल जाती है तो रेट का कभी ऐसा इशू हो जाता है कोई बंदा हमसे ज़्यादा न ले ले उस एरिया का पता करना पड़ता है उस एरिया में ज़मीन कितने तक हमको मिल जाएगी वो सब हमको समस्याओं का सामना सामना करना पड़ता है और ऐसा भी होता है कभी कभी कि हाँ भई कई जमीन जो होती है जो किसी थर्ड पार्टी से हमको लेनी पड़ती है उसका पूरा डाॅक्यूमेंट नहीं होता है तो उसके लिए हमको पहले डाॅक्यूमेंट तैयार करवाने पड़ते उसके लिए मैं काफ़ी बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि ऐसा नही हो हम कोई गलत जमीन खरीद ले तो हमे आगे जाके परेशानी हो अब हमारा इतना पैसा लग जाएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा पैसा डूब जाये तो यही है कि हम लोगों को पूरा देखना पड़ता है कि बंदा कैसा है जमीन कैसी है क्षेत्र कैसा है और उसके ऊपर ऐसा नही कोई जमीन कानूनी कार्यवाही वाली है हम जमीन खरीद लें तो ऊपर से हमको कोई प्रॉब्लम आए अब अगला तो हमको बेचकर चला गया है तो ये सब हमको बात का ध्यान रखना ही पड़ता है